नमस्ते आप मुझे बुलाई थीं क्या आपके ठीक है मैं भी मेरे भी घर में बोले कि आपको बुलाए थे वेल्डिंग के लिए इसी लिए मैं आपके रूम पर आएँ हैं क्या काम है क्या क्या ठीक है लेकिन हर एक चीज़ का अलग अलग दाम लगेगा ठीक है तो चार कमरे के दरवाज़े साठ हो गया खिड़की कैसे रहेगी ठीक है तो दो तीन खिड़की चार कमरे म रहेगी कि चार चार खिड़की बड़ी वाली रहेगी तो तो मारेगा ना दो तीन खिड़की छोड़ेंगे क्यों मारेगा हाँ तो ठीक है

ठीक चलो हाँ चलो काँच तो दुकान पर बोल देंगे काँच आपकी बन जाएगी खिड़की आपको तो आपके ही घर पर मतलब जॉइन्ट होगा ना ठीक है ठीक है सब लोहा का रहेगा ठीक है पैसा दरवाज़े के तीन हज़ार दरवाज़ा चल रहा है

चलिए इसका पाँच हज़ार लग जाएगा खिड़की के पाँच हज़ार लगेगा क्योंकि लोहा महँगा है ना इसी लिए वेल्डिंग कार्रवाई भी लग जाएगी इसलिए माँग रहेगा दरवाज़ा आपका पूरा लोहा लोहा अच्छा लोहा रहेगा लेकिन पाँच हज़ार लगेगा तीन हज़ार दरवाज़ा के पाँच हज़ार खिड़की के

हम मेरा बजट पाँच चार पाँच के बीस बीस बारह तीस दुई बत्तीस पूरा आपका बजट बत्तीस हज़ार होगा नहीं कम नहीं होगा क्या कम होगा देखो आज की डेट कितनी महँगाई है क्या बताऊँ घर पर रूम भाड़ा लग जाता है और परिवार का ख़र्चा भी चलता है इसी से मेरे कमाई से